हम हरिमोहन झाक उपन्यास कन्यादानक विषयमे कहैत छी कन्यादान मिथिलाक तत्कालीन परिस्थितिक यथार्थ चित्रण करैत अछि ओहि समयमे जखन मैथिलानी अंतेवासी होइत छली पर्दासँ बाहर निकलबाक हुनका अधिकार नहि छलनि ताहि समयमे बूचिआ एक एहन पढ़ल लिखल पतिक सङ्ग वैवाहिक बंधनमे बँधली जनिक इच्छा छलनि हुनक घरवाली बैडमिण्टन खेलथि कार भी चलनि आ होटलमे जाके हुनका सङ्गे भोजन करनि